हिंदी भाषा हिंदी भाषा में मोहावरे का अर्थ है एक सटीकता के माध्यम से कम बातों में एक बहुत बड़ी बातें कहना अर्थात कुछ कम शब्दों में अपनी कुछ गहरी बातें कह डालना ही मोहावरों का सार्थक एवं शाब्दिक अर्थ होता है जैसे हम कहते हैं ऊँट के मुँह में जीरा कहने को तो एक ऐसा लगता है कि कोई एक अजीब सा वर्ड है लेकिन इसमें क्या है कि कोई इसका अगर साथ में उदाहरण दें तो कहते हैं कि कोई छोटा व्यक्ति कुछ बड़ी बात कह देता है उसका ही कह सकते हैं ऊँट के मुँह में जीरा कहते हैं न कि चन्दा मामा दूर के ये भी एक कहावत है कि जब दूसरी कहावत है चन्दा मामा दूर के हम कहते हैं कि जब माताए माताएँ बहनें जब छोटे छोटे बच्चों को लोरी सुनाती है तो कहती हैं कि चन्दा मामा दूर के ये भी एक कहावत होती है कहते हैं ना कि ति तीसरा भी कहते हैं कि कर भला तो हो भला इसका भी ये शाब्दिक अर्थ होता है आज के समय में कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा इसका भी एक गूढ़ रहस्य होता है हिंदी में शाब्दिक अर्थ कहें तो ऐसा होता है जैसे कम कम से कम शब्दों में कोई सटीकता से सटीकता बातें कहना ही इसी को शाब्दिक अर्थ कहते हैं कहते हैं कि जो जैसा करेगा वो वो ऐसा भरेगा ये भी कहते हैं हम कि जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा हम किस प्रकार की स्थिति का परलोकन करते हैं हिंदी भाषा में उसका भी गूढ़ रहस्य है और कहते हैं न कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा वो तो सही है अपितु उसका कर भला तो हो भला उसका शाब्दिक मोहावरा होगा कहते हैं कि ढोड़ के दूर के ढोल सुहावने लगते हैं जब कोई व्यक्ति पास में जब अपन जब सामने तब देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति पास में बहुत ढोल बजाता है तो अपन को ऐसा लगता है कि क्या बेसुरा बजा रहा है कितने कान में दर्द होता है परन्तु बोलते हैं कि दूर जाकर बजा लेकिन वही व्यक्ति जब दूर जाता है तो ऐसा लगता है कि क्या मानव मात्र बहुत अच्छा संगीत बज रहा है उसी प्रकार हम देखते हैं कि जब कोई भी कोई भी जैसे कुछ भी ले लो जब कोई भी चीज अपने पास में बजती है तो अपन बोलते हैं कितना बेसूरा बज रहा है कितना ताल नहीं है लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बजे वही संगीत तो एक कानों को अपने मंत्रमुग्ध करता है उसी प्रकार कहते हैं कि उसी प्रकार उसका कहावत है कि ढोर का सॉरी दूर का ढोल सुहाना लगता है चौथा ये भी है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे तो जैसे नियती में होता है जो जैसा करता है वैसा भरता है फिर भ मोहावरे तो अनेकों हैं अनेकों परिचायक है बहुत से प्रकार के हिंदी संस्कृति में तो अनेक अनेकों अनेक प्रकार से परिचायक है बहुत से उदहारण हैं जब आम हम आज के समय में आम आम जो बात करते हैं वो रोजमर्रा की बातों में हम ऐसे बहुत से बहुत से उदाहरण बोल देते हैं बुजुर्ग लोग बोल देते हैं माताएँ बहनें बोल देती हैं स्कूल में भी जब हिंदी का टीचर सि सिखाते हैं तो कह देते हैं इसी प्रकार इसका एक बहुत बड़ा महत्त्व होता है आज के समय में हिंदी को तो लोग उतना नहीं मानते लेकिन हिंदी के अंतर जितने संस्कृतक संस्कृति के माध्यम से जितने गुढ़ है गूढ़ रहस्य हैं वो किसी महत्त्व वो दोहा कवितावली या जो हम रोजमर्रा की भाषा में बोलते हैं ना जिसको आज के समय में लोग कहावत या मोहावरे बोलते हैं इनका बहुत बड़ा अर्थ है जब लोक संस्कृति का गायन होता है तो इसमें भी कहावते का मोहावरे का बहुत होता है जब बुंदेलखंड में एक मुझे ऐसी बात याद है कि जब बुंदेलखंड में लोग जब गीत गाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा बोली वाली चीजें तो एक ही चीज है और वो है अपनी कहावतें एवं मोहावरे जब बुंदेलखंड में लोग गीत गाते हैं माताएँ बहनें जब राग गाती हैं होली के समय तो उसमें भी कुछ सबसे जादा कुछ लोग गाते हैं तो यही गाते हैं मोहावरे और कहावतें प्रणाम